असांजी सिंधी समाज में शादीअ जो ॾाढो महत्व आहे हर हिकु रीती रवाज़ तमामु सुठे तरह सां कंदा आहिनि शादीअ जे लाइ पहिरीं मोहरत कढाईंदो आहियूं उन खां पोइ शादीअ जा कार्ड छपंदा आहिनि पोइ ॿुकीअ जी रस्म थींदी आहे उन जो साठ थींदो आहे ऐं उन खां पोइ हैड जी रस्म थींदी आहे ॾिख थींदी आहे उन खां पोइ हथियाले ॿधण जी रस्म थींदी आहे पोइ शादीअ जा फेरा पवंदा आहिनि त हिननि ई शादियुनि जी रस्मुनि में ॾाढा ताम झाम थींदा आहिन ऐं नच टिप ठरा ठहाका थींदा आहिनि जंहिंमें परिवार जा भाती मिट माइट ॾाढो मिली करे मजो कंडा आहिनि इहो असांजे लाए ॾाढो यादगारु वक़्तु रहंदो आहे